हेल' नोंथांनावथ' आङो मैयानो गारि बुक खालाइ खानाय खादोंमोन नोंथाङा आंखौ कक्राझारनिफ्राइ बंगाइगावसिम दोनलां नांगौ नोंथाङा खयथाआव फैगोन थाएमा थाब फै आरो आंखौ बङाइगाव सिम कक्राझारनिफ्राय दोनलां